आच्चा बे जे आं मिक्सार बायदों बाजाज कम्पानिनि बेखौ आं बारा हामजानाय मोनाखै मानोना आं बिनि आवाजआ बिनि सोदोबा बिराद माने गोमनायखौ आं मोनगासिनो दं बे एसेग्राब माने सोदोब गोमबाय थायोबाथ' माबोरै बिनि बेजों जों खामानि मावबाय थानो हानो बे जाय इउज खालामो बेनि खाथियाव थानो हाया अयतासार साउन्द जायो अयतासार माने बिनि सोदोबा माने खोमायाव हाबो जायनि जाहोनाव जों न'खराव जों बेखौ बाहायनो हाया हाया जागासिनो दं